अहाँकेँ गाड़ी हम बुक केलियै रह अहाँ गाड़ी हमरा अहाँकेँ ड्राइवर जे यऽ ओ हमरा से बेसी पैसा मङ्गैए जेहि कारण अहाँ पर हम कम्प्लेन बुक करब जाहिसँ कि